जिन्दगीमऽ बहुत एहन कठिन समय आयल हमरा बहुत एहन टकराव मिलल लेकिन ओकरा दूनूकऽ हमरा सम्हालऽ तऽ पड़ैए सम्हालै छी नी नीके जकाँ परेशानी तऽ बहुत होइए लेकिन परेशानीके तऽ ओकर सामनाके कऽ ओकरा सम्हालऽ पड़ैए देखय पड़यए दुनूकऽ सम्हालऽ पड़ैए करय तऽ पड़ैत छै जे हालतमऽ करु लेकिन करयलऽ तऽ आदमीकऽ पड़ैत छै चाहे जेना करू दुनू चीज देखयलऽ पड़ैत छै आदमी थोड़ो नऽ एकटा छोड़तय तऽ दोसर ई दूनूकऽ सम्हालब दूनूकऽ कठिन परिश्रमके सामना कयकऽ करय पड़ैत छै कि करतय आदमी समय आदमीकऽ सभ कराबैत छै न दूनूके देखयलऽ पड़ैत छै दूनू काम सङ्गे सङ्गे सम्हालहुँ कने देर कभी कनि सबेर होय छै लेकिन सम्हारय तऽ पड़ैत छै बहुत बहुत परिश्रम साथ सामनामऽ आब छै जा जिन्दगी छै ता आदमीकऽ परेशानीके सामना करैए पड़तऽ हेबय करतय करना ही छै चाहे जे विधि करै करयलऽ पड़ैत छै आदमी करैत छै